लूडो कैरम सांप सीढ़ी शतरंज कंचो पता रमणा मूंखे परिवार सां गॾु फ़्री टाइम में लूडो ऐं कैरम रमंदी आहियां मुंहिंजा ॿार स्कूल मां अची करे जॾहिं पढ़ाई मां ब बोर थींदा आहिनि तॾहिं मां उनसां सांप सीढ़ी ऐं लूडो रमंदी आहियां मां गोटियूं खणी रमंदी आहियां जॾहिं बारिश मौसम में ॿार न थिए वञण जो त मूंखे ब ॿारनि सां गॾु अंदरि वही करे रांदि रमंदी आहियां अने अने घर में वही रमण जो रांदियूं में मां पाण पंहिंजे ॿारनि सां गॾु रमंदी आहियां मुंहिंजे घोट सां गॾिजी मां सातम आठम ते तहिंवारनि में पंहिंजे परिवार सां गॾिजी शाम जो ताश रमंदी आहियां पतंग सां रांदि कयां मां इहा त तंहिंखां सवाइ मां पंहिंजी वॾी ॾेराणीअ जी धीअ सां गॾिजी शतरंज बि रमंदी आहियां ईअं करे असांखे घर जे वधरे रमजी रहियो वधारे वणंदो आहे मूंखे वधारे परिवार सां गॾु रमण वणंदो आहे मुंहिंजे ॿारनि सां गॾु मूंखे रमण इलाही वणंदो आही ऐं मां ॿारनि सां गॾु रमंदी आहियां ॿारनि जो टाइम न निकिरे त मां उन्हनि खे रमाएती आहियां रही ॿार टी असां घर में ई रांदि रमंदा आहियूं